نیوس میڈیا عموماً شہروں کے مسائل اور ترقیاتی خبروں پہ زیادہ توجہ دیتا ہے اور دیہی علاقوں کے مسائل پر کم روشنی ڈال لی جاتی ہے دیہی علاقوں میں اکثر ایسے مسائل ہوتے ہیں جو میڈیا کی توجہ حاصل نہیں کرتے جیسے نمبر ایک ذرعی مسائل کسانوں کو درپیش مشکلات جیسے کم پیداوار کیمیائی کھادوں کی کمی یا فصلوں کی بیماریوں کا ذکر اکثر کم ہوتا ہے نمبر دو پانی کی کمی دیہی علاقوں میں پانی کی قلت اور آبی و مسائل کی فراہمی مشکلات پر کم توجہ دی جاتی ہے نمبر تین صحت کی سہولتوں کی کمی دیہی علاقوں میں صحت کی سہولتوں کی عدم دستیابی اور بنیادی صحت کی خدمات کی کمی کی رپورٹنگ کم ہوتی ہے نمبر چار تعلیم کی حالت تعلیمی اداروں کی بنیادی سہولتوں کی کمی اور معیاری تعلیم کی عدم دستیابی کے مسائل بھی اکثر میڈیا میں نظر انداز ہوتے ہیں نمبر پانچ سماجی مسائل دیہی علاقوں میں سماجی مسائل جیسے صنفی امتیاز غربت اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کم توجہ دی جاتی ہے یہ مسائل میڈیا میں کم نظر آتے ہیں اور ان پر زیادہ توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے تاکہ دیہی علاقوں کے مسائل کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے اور ان کے حل کے لیے اقدامات کے جا سکیں